की हाल चाल अजय जी बढ़िआँ छी हँ हम तऽ नर्सरी बहुत नम्हर रूपमे जे छै से नर्सरीके जे छै से मतलब अथी लगेने छी बगीचा पौधा तऽ बहुत रङ्ग विरङ्गके अइ जेना आमके अइ आ सात रङ्गके आम अइ आम्रपाली कृष्णभोग मालदह अहाँकेँ फजली केरबा ई सब टाइपके जे छै से अहाँकेँ जे छै से मतलब आमके अइ तकरा बादमे लीची एहिठिमा केला सेहो अइ लीची सेहो अइ अहाँकेँ कटहलके पेड़ो सेहो अइ हँ अपना यहाँ पर होबे बला फल जेना अहाँ कटहल लऽ सकैत छी लीची लऽ सकैत छी शाही लीचीके पेड़ हमरा पासमे सेहो अइ उपलब्ध शाही लीची बहुत बढ़िआँ ई अहाँके चारि तीन से चारि सालमे पाँच सालमे अहाँके जे छै से विकसित रूप से जे छै से अहाँके फरऽ लागत बहुत बढ़िआँ आओर फलमे जे छै से मतलब अहाँकेँ आम अइ नारियल अइ लीची अइ फूलमे अहाँ अहाँ जे छै से गुलाबके फूल लऽ सकैत छी गेंदाके फूल लऽ सकैत छी अड़हुल जावा कुसुम तेकरा बादमे जे छै से मतलब अहाँके जे छै से की कहैत छै लगाबऽ के लेल अहाँ मतलब जेना सागवान शीशम अहाँके अर्जुनके पेड़ अखन सेहो जे छै से बहुत जादा मात्रामे लोक सब लै छथि अर्जुन भेल सागवान भेल शीशम भेल अहाँके जे छै से मतलब एगो जे छै से ई अबैत छै प्लाई तलाईमे उपयोग होइत छै अहाँके हँ पॉपलर ई सब जे छै से पॉपलर सेहो अइ तऽ ई सब अहाँ लऽ सकैत छी हँ हमरा नर्सरीमे तऽ बहुत जादा जादा मात्रामे अछि हँ

हूँ हूँ अच्छा कोन कोन चीज चाही अहाँ मतलब लिखा दिअ हमरा हम जे छै से पाँच रङ्गके आमके पौधा चाही ठीक छै ठीक है हूँ हँ आम्रपाली लिअ ने ई बारहो महीना हँ बारहो महीना अहाँकेँ जे छै से सालमे तीन बेरके फड़ैत छै हँ ठीक छै पॉपलर पॉपलरके साथे अर्जुनके पेड़ सेहो लिअ इहो जे छै से मतलब बढ़िआँ छै जगह बहुते कम दिनमे हँ हँ सागवानो है बहुते कम दिनमे विकसित होइत छै अच्छा आओर कोइ अच्छा पेड़ फूल तूल फूलमे लेब फूलके फूल लऽ लेबै तऽ फूल कोन फूल अहाँके पसंद पड़ैया से फूल अहाँ कहू तऽ हम ओहो जे छै से पैक करबाके भेज सकैत छी